अदिअ' बुक आ जोंनो गासैबो नलेजखौ होजोबनो हाया आरो अदिअ' बुकनि गेजेरजों जोङो जोंनि राइटिं स्किलखौ देभेलप खालामनो हाया सासे सोलोंसाया एबा सासे सुबुङा अदिअ'नि गेजेरजों खालि खोनानोल' मोनो आरो ओ बुजिनोल' हायो नाथाय बिनि ओ क्रियेटिभ पावार जे लिरनाय बेयो थालांबाय थायो आरो खोनानायजोंल' दिनैनि दिनाव मानसिफ्रा ओ गोसोखौ गोजोननाय मोना खोनानायजों लोगोसे नुनाया गोनांथार नुयोब्ला सासे सुबुङा साबसिनै रोङो आरो मिथिनो मोनो